जोङो हाबायाव हिनाजवफोरखौ साजायनानै लाबोयो दखना थावसि गानहोनानै आरो हाबानि जि गलाप गानहोयो सना बेफोर सना दङ रिं सना दङ बिदिनो अनेक सना दं आरो सनाखौ गानहोयो आरो सिन्दुर फोथा फोननानै बरायनानै लाबोयो हाबा खालामहोयो

मा मा गोसोआव फैलायलांला